जय झूलेलाल हा तव्हां किथे था वञो तव्हां वञण जी टिकट ॾेखारियो हा त टिकट ॾेखारियो हुई त ॾेखारियो न ॻोल्हियो ॻोल्हियो

ईअं थोरी थींदो आहे की टिकट किरंदी आहे टिकट किरण जो तव्हां बहानो पिया ठाहियो मतिलबु या त तव्हां टिकट कोन वरिती अथव ऐं टिकट न ॾेखारींदा त तव्हांखे मां जेल में वठी वेंदोसांव बंदि कंदोसांव हुते जेल में वञी करे तव्हां टिकट ॾेखारियो था त ठीकु आहे न त मूं सां गॾु जेल में हलो तव्हां

न त टिकट किरी अथव त ॾिसो ॻोल्हियो न ॻोल्हंदी त जुर्मानो लॻंदव तव्हांखे हा त ॿुधायो जुर्मानो तव्हां किथां चढ़िया आहियो हींअर त जयपुर मां अजमेर जयपुर मां अजमेर जी टिकट जे हिसाब सां त तव्हांजो टे सौ रुपए जुर्मानो लॻंदो तव्हांखे या त टे सौ रुपया भरिणा पवंदव ऐं टे सौ रुपया भरियो था जुर्मानो पर्ची ठाहे करे ॾींदोसांव ऐं जुर्मानो भरंदव त तव्हांखे मां जेल में कोन वठी वेंदोसांव बंदि कोन कंदोसांव तव्हांजे मथां कोई काररवाई कोन कंदोसांव न हिन में कोई चानस कोने इहो तव्हांखे टे सौ त भरिणा पवंदव त टे सौ न भरंदव त तव्हांखे मां काररवाई करे ऐं न त हीअं कान थींदो आहे न हीउ सरकारी कम आहिनि सरकारी कमनि में ईअं थोरी धोखा धड़ी थींदियूं आहिनि सरकारी कम सरकारी कम जे हिसाब सां थींदा आहिनि त तव्हां टे सौ रुपया भरियो था त तव्हांजे लाइ फ़ाइदो अथव ऐं न भरंदव त तव्हांखे मां काररवाई कंदोसांव तव्हांजे मथां हा ॿुधायो हा भले काई दिक़त कोने हिन में हिन में जीअं तव्हां चवंदव टे सौ भरियो था त पोइ का काररवाई थींदव ई कोन तव्हांजे मथां हा तव्हां मूंखे हाणे उहा त बाए मिस्टेक तव्हांजी अथव न हिन में तव्हांजी ग़लती अथव न हीअ टिकट जहिड़ी शयूं आहिनि भाई टिकट जहिड़ी शयूं तव्हां संभाले नथा सघो त इन में त ग़लती तव्हांजूं आहिनि न हा हलो ठीकु आहे टे सौ रुपया ॾियो ऐं तव्हांखे मां हीअ रसीद ठाहे करे ॾियांव थो जय झूलेलाल